این ایس پی اسکالرشپ ہے جو ملک کی طرف سے طلباء اور طالبات دونوں کو دیا جاتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اس شرائط کے ساتھ طلباء و طالبات دونوں ہی اس اسکالرشپ کے لیے